औ माबा खबरमोन

मा सोंनो नागेरामोन माया जोंना तिम्मा पातिया जोंनाथ' दा ख जानानै दं मोजाङैनो मोजां

मोजाङालाय मोजां जाबोदों आमफाय ओरै बार्ला बार्लि जाबाय थादोंलै सोरबा सोरबा थिग नङा ना ओरै थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जायो फां फुं ओरैनिफ्राय ओरै जाग्रा ओरैनिफ्राय ओरै जाग्रा दं साफा सानै आमफाय मोजाङाथ' मोजाङैनो दंखायो जोंना फुरा एबारावबो देरहानायनि सान्स दंखायो आरो दस्रा देद देरहायाबाबो देरहानायाथ' देरहागोन दाख्लिबो मिथिं जादोंमोनना गसाइगावआव बाव लोब लोब फैथारदों माथो औजो आंनि साफरथार जोबमोन बेयो बेथ' थाखायो साफा सानै बेखौथ' हमनो हाखाया सिङाव थायोना बिफोर बिसोरखौ देरहागोनाथ' आंनो आंनावथ' दा सा बांसिन जानानै दं नालाय चापर्टया दस्राखौ मिथिला आं बारा आं बिसिनि मिथिंखौ नुथ'वाखैना दाबो मिथिं खालामनो हायाखैना बिसोर मिथिं खुंनो हाबासो आंबो बुंनो हासिगोन थारमानि बिसिनाव माबायदि जायो आंनावथ' लोब लोबमोन सियारानो थोलायाखै गसंनानै थाला जोबनांदों कमफ्राम आंनि एरियाआव कमफ्राम ओमफाय दस्राया जायगायाव मिथिं लेंबावनांगौ दं ओरै गसाइगाव माबाफ्राव अदालगुरिनियाव दाबो बाव मिथिं खालामहैनो हायाखैना बे उदालगुरिना मारै जानानै दंथाय बेयाव खन जेन्दोंमोनना थांनाय बोसोरावथ' सा सा इसे बिसजन खमावनो जेनदों बेखौ दा एसे माबाफिननांगौ बाव मिथिं खालामहैफिननांगौ देरहानायनि थाखाय जानायाथ' देरहा जोबखागोन बे उदलागुरियावनो जेनबाय नालाय जाथारासै मोनायाव मिथिं खालामखुमादोंनो हरैना मालाय स्रोद स्रोद जों खेल मोनस्लाबासै जासै खालि गाबोमबादियाव ईलेकसन दिनैबादि मोनायाव हरखुमाबायनो मालाय माबा माबि ह' गैला बावनो जेनबाय नङाबा फैखा जोबनाय मानसियानो थांफिन जाजोबबाय बिदियावनो